हमरा सबके कोरोनामे कहलक सब आदमी घरके अन्दर रहियौ मास्क लगैयौ खाना खयबै हाथ धोके साबुन से बढ़िआँ से कपड़ा लत्ता जनलियै पेन्हनियौ ककरो मुँह से मुँह लेलक भाफ नहि जाे ओ दोसर के अन्दर के मुँहमे जनलियै इएह सब हय घर से बाहर नहि निकलियौ दूरी कए के राखियौ सब आदमी से हमरा सबके इहए अथी अइ ककरो ई लाॅकडाउनमे ककरो कोरोना भाइरस भऽ गेलै ओकरा सबसे दूर रहियौ गाँव घरमे खबर आबैत रहए मरैत छै एना छै ओना दूरी बनाके अहाँ अपने ने रखबै घर से बाहर नहि निकलियौ पहिला बात ई अइ जनलियै हमे सब इहए सब कहब घर से बाहर नहि निकलियौ घरेमे रहु देखियौ आदमी केना करए हय यौ बौआ अहाँ घरेमे रहु घर से बाहर नहि निकलू देखैत छियै लाॅकडाउन लागल हय कतेक आदमी कोरोना भऽ गेलै ओकर बिमारी अहाँके पटि जाएत अहाँ दुरिए बनाके राखु यौ अहुँ घरेमे रहु ओहिसे किछु नहि होयतै बचावके लिए घरमे रहु मास्क लगबु अपनो आदमी लै दूरी कऽके रहु ककरो कोरोने भऽ गेलै ओकरा से मिलै ले नहि जै यौ अपने अलगे खाना खयलकै हम अपने रहबै अलग घरके अन्दर रहबै घर से बाहर नहि निकलैके हुनका जनलियै देहमे भाव घुसैत रहैत छै हमहुँ जयबै बाहर तऽ एन्ना भऽ जयतै ओना भऽ जेतै अहाँ घरेमे रहियौ हरदम हमरे सब लग इहा खाउ सुनलियै